इसकुलमे इसकुलमे कला आओर शिल्पके लिये एक अतिरिक्त शिक्षक राखल जाइत छै जे ओ विद्यार्थीके बच्चा सभके देखाबैत छथिन प्रैक्टिकल करि कऽके से हम ई गुड़िया केना बनाओल जाइत छै गुड़ियामे कत्तेक कपड़ा लागल जाइत छै गुड़ियाके केना बाँधल जाइत छै ओकर पैर केना बनाएल जाइत छै हाथ केना बनाएल जाइत छै ओहने टाइपमे जेना भऽ गेल कागजके नाओ जेना हम सभ बच्चामे बरसातके टाइममे इसकुलमे रहियै तऽ बारिश होइत रहै तऽ ओहिमे हम सभ कागजके नाव बनाके आओर नाव बनाके ओ हमरा सभकेँ सिखाबथिन ओ सरजी से एना ओकरा फोल्ड कयल जाइत छै एना बनाएल जाइत छै ओहि नावके ओहिके बाद ओ डूबैत नहि छै पानिमे एना बनाएल जाइत छै ओहिके बाद जेना कि भऽ गेल अहाँकेँ कोनो अहाँ जेना कि कोनो भऽ गेल ग्रीटिंग कार्ड ग्रीटिंग कार्ड किछु दिना जेना फर्स्ट जनवरीमे देल जाइत छै ग्रीटिंग कार्ड ओहि ग्रीटिंग कार्डके केना बनाएल जाइत छै ओ कटिङ्ग केना कयल जाइत छै ओहि पर ड्रॉइङ्ग केना कयल जाइत छै ओ कऽ कऽ जे से ओ सुंदर लागैत जेना कि दोसर ओ खतम जेना कऽ देलकै तेकरा बाद जे से कि सामने बलाके ओ दियै तऽ नीक लागै ई सभ एहन टाइपमे बहुत नीक लागैत छै एहिसँ कला प्रदर्शन होइत छै एगो अइसे इसकुलमे एहिके लेल एगो मास्टर राखल जाइत छै जे प्रैक्टिकल कऽके देखाबैत छथिन बच्चाके समझा समझाके बताबैत छथिन से एना बनाएल जाइत छै एना हाथ बनाएल जाइत छै एना पाँव बनाएल जाइत छै एना फेस बनाएल जाइत छै ओहिके बाद ऊपर से एहन पेंट करऽ पड़ैत छै जे से ओ बहुत बढ़िआँ लागैत एहि टाइप से इसकुलमे बताएल जाइत छै जेना कि हमरा सभके बतेने रहथिन सर जी से एना ककऽ हम ग्रीटिङ्ग कार्ड बनाएल जाइत छै एना गुड़िया बनाएल जाइत छै एना नाव बनाएल जाइत छै कागजके एहि तरह से हम सभ अपन इसकुलमे सिखने छियै